جی مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں مالیاتی شعبے میں بہت زیادہ بڑھوتری آئی ہے بہتری بھی آئی ہے بجنس مین کے لیے بہت سارے راستے بھی کھلے ہیں بجنس مین اپنا بجنس کو اسپینڈ بھی کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیندر سرکار نے شعبۂ بہار کو یا اور بھی شعبے کو بہت سارے فنڈ پرووائڈ کیے ہیں جس میں بجنس کو لے کے یا ایجوکیشن کو لے کے ہر طرح کے فنڈ جب کیندر سرکار کے پاس ہیں تو وہ اپنے شعبے کو دیا ہے جس کا استعمال لوگ یہ سرکار جو ہے اچھے سے کر رہی ہے اور جنتا بھی اچھے سے کر رہی ہے اس میں جو ہے جیسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اس کے لیے تو بہت سارے فائدے ہو گئے وہ اپنا بجنس کو اور ایکسپینڈ کیے بہت ساری چیز لیے لیکن اس کا مار جو ہے سب سے زیادہ مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لوگوں کو پڑا ہے چونکہ غریب طبقے کے لوگ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس لیے کہ جو وہاں سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی غریب کے لیے کچھ نکالا ہی نہیں جا رہا ہے وہ پہلے سے اس کو دیا جا رہا ہے جس کے پاس مال ہے اس مال کو وہ اور بڑھا رہا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں اس کو کچھ نہیں مل پا رہا ہے وہ صرف اپنے محنت و مشقت سے ہی اپنی زندگی کو جی رہے ہیں اس کے فائدے نقصان دونوں ہیں فائدے یہ ہیں کہ امیر اور امیر ہو رہے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ غریب اور غریب ہو رہے ہیں سرکار کو چاہیے کہ وہ دھیان رکھے کہ جو غریب طبقے کے لوگ اور جو مڈل فیملی ہے ان کا خاص طور پہ دھیان رکھا جائے کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس انہیں سے جاتا ہے کیندر سرکار کو پھر وہ فنڈ واپس دیتے ہیں اور اس میں مڈل کلاس یا غریب طبقے کے لوگوں کو پھینک دیتے ہیں باہر جو کہ بہت بری چیز ہے فائدہ نقصان دونوں ہے اس چیز کے لیکن سب سے زیادہ فائدہ بڑے لوگوں کو ہی ہو رہا ہے چھوٹے لوگوں کو نہیں ہو رہا ہمارے ریاست میں ریاست بہار ہے یہاں کا حال تو اور بہت برا ہے یہاں پہ نہ تو کوئی کمپنی کھل رہی ہے نہ ہی کوئی فیکٹری یا کارخانہ جس سے لوگوں کو کچھ ہو تو کیندر سرکار کو خاص طور پہ ایسے شعبے کو دھیان دیا جائے جو تھوڑا غریب طبقے کے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں